आं दाखोलि मोनसे दखानाव हेडफन बायदोंमोन बे हेडफनखौ गोबां मोजां मोजां होननानै दखानदारा फानदोंमोन आरो वारेन्थि दंलायो होनदोंमोन नाथाय बे हेडफना वारेन्टिखौनो मोनस्लाबै गाज्रि जाबाय बेखायनो आङो बे हेडफनखौ मोजां मोनासै